हाँ मेरे बचपन की यादें हैं मैं मेरे घर में रहता था पुराने में उस घर में हम अभी नहीं रहते लेकिन मेरी बचपन की सारी यादें उसी घर में रह गई और मैं मेरे माँ बाप के साथ कितना अच्छा घुल मिलकर खेलता था मुझे बहुत सी याद आती हैं जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे दोस्तों छोटे छोटे दोस्तों के साथ मुझे बहुत मजा आता था उनके साथ खेलने में बदमाशी देने में और इधर उधर भागने में मुझे काफ़ी मजा आता है स्कूल जाने में भी मेरे टीचर जब मुझे सिखाते थे तो मैं सीखने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि मुझे खेलने में दिलचस्पी थी इसलिए मैं सबसे ज़्यादा खेलने में और दोस्तो के साथ स्कूल बंक में अच्छा लगता है वे यादें मुझे बहुत ज़्यादा तड़पाती हैं और मेरे लिए काफ़ी खास हैं क्योंकि उनकी वजह से मैं आज जीवन में कुछ नहीं बन पाया